मूंखे क्लासिकल किताबूं जो पंहिंजे साहित्य जी किताबूं आहिनि ॾाढी वणंदियूं आहिनि मूंखे ॾाढो पढ़ण जो शौक़ु आहे त मां हिनखे पढ़ंदी हुअमि जॾहिं मां स्कूल में पढ़ंदी हुअमि त हुन वक़्त ते पंहिंजे इतिहास में विभाजन जो ॿुधाईंदा हुआ कीअं विभाजन थियो छा थियो त मूंखे ॾाढो रुची अचण लॻी वेई ॾाढो इंट्रेस्ट थियण लॻी वियो हिन में त मां हुन में हिकिड़ो उहो ई की कमलेश्वर जे नाले जो लेखक हुओ उहे कमलेश्वर हुआ उन्हनि जे नाले हुई त मां हुन में पढ़यो हुओ कितने पाकिस्तानी त हुन में पढ़यो हुओ भई पंहिंजो विभाजन कीअं थियो छा त जो हुन लिखी हुई कमलेश्वर जी कितने पाकिस्तानी जॾहिं पंहिंजे मतलबु की मां हिनखे वठण लाइ उत्सुक हुअमि मां मुंहिंजी मम्मी खे चयमांनि की मम्मी मूंखे ही किताबु वठिणी आहे त मम्मी मूंखे मना कोन कयई ॾिठई हिन में हिनजो शौक़ु आहे इतिहास में पढ़ण जो पढ़ण में रुची आहे हिन साहित्य में त जो इतिहास में जो त्रासदी हुई विभाजन थियो पंहिंजे त हुन ते कोई किताबु पढ़िणी हुजे न पाण खे त इहो कमलेश्वर जी किताबु आहे न कितने पाकिस्तानी नाले सां त हू पढ़ो हू ॾाढी सुठी किताबु आहे हुनजे पंहिंजे पूरे मतलबु विभाजन जो विभाजन जे बि टाइम ते मतलबु समय ते कीअं मतलबु त्राही त्राही थी वेई त्रासदी थी वेई नुक़सानु थियो छा थियो पंहिंजो कीअं सिंधी बि लड्डो खणी हिते आया कीअं कुझु हुते रहिजी विया कीअं सभु पंहिंजो सामानु रहिजी वियो ॿियनि बि जातियुनि वारनि जो सभिनिनि जो त मतलबु जो ही उपन्यास आहे ही ॿ हज़ार तेरहां मतलबु ॿ हज़ार टे में हिनखे साहित्य अकेडमी अकेडमी में अवार्ड बि मिली चुकियो आहे पंहिंजे त ही ॾाढी पढ़ण लाइक़ु आहे त मां हिन लाइ मां ही वरिती हुई पोइ हिनजे मथां मां पूरो लेख पढ़ियो हिननि जो त मूंखे क्लासिकल किताबुनि जो पुराणी किताबुनि जो ॾाढो शौक़ु आहे